ایک بار میں نے اپنے ہیڈ فونس کا استعمال کرتے ہوئے ٹرین میں سفر کیا اور جب میں نے انہیں اتارا تو میری کانوں میں شدید درد ہوا ایک اور بار میں نے اپنے ہیڈ فونس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام پر بہت زیادہ توجہ دی اور جب میں نے انہیں اتارے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کچھ ہی دیر پہلے کاٹ دیا ہے میں نے ایک بار اپنے ہیڈ فونس کو بہت زیادہ شور میں استعمال کیا اب جب میں نے انہیں اتارے تو مجھے احساس ہوا کہ میری سماعت تھوڑی کم ہو گئی ہے ہیڈ فونس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سماعت کا خیال رکھیں اور انہیں زیادہ شور میں نہ استعمال کریں آپ کو بھی اپنے ہیڈ فونس کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خراب نہ ہوں